जैसे हमारे इधर क्या है कि हमारे आस पास क्या है एक मंदिर है बिल्लेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि वो सुन्दर एक नम्बर स्थान है वहाँ पर जो वातावरण वहाँ का और जैसे छुट्टी के दिन बहुत सारे लोग जाते भी हैं वहाँ महादेव जैसे शिवलिंग है तो वहाँ दर्शन भी कर लेते हैं वो वातावरण बिल्लियाँ पेड़ पौधे इतने सारे हैं कि वातावरण भी अच्छा रहता है जैसे कि भोजन वगैरह भी कुछ साथ लेकर जाते तो वही कर लेते हैं और छुट्टी पिकनिक जैसे कुछ पार्क घूमने जाते हैं तो वैसे ही वो छुट्टी का दिन वहीं मना लेते हैं और दिन भी निकल जाता है वातावरण भी अच्छा है वहाँ भोजन वगैरह और दर्शन भी कर लेते है और वहाँ है झूला वगैरह कुछ ऐसे जैसे वो बच्चों के लिए कुछ वो खेलने की चीजे वैसे भी रखी हुई हैं तो वहाँ उससे उनका दिन भी निकल जाता है और बढ़िया माहौल भी बढ़िया है वहाँ ऐसा है